हा असांजे आसिपासि हिकु अहिड़ो खेत्रु आहे लाइक अजमेर खां अजमेर में जो स्थित पुष्कर आहे हू असांजो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बि आहे हिनजे अलावा हू ॾाढो सुठो खेत्र बि आहे जो पंहिंजी सुंदरता लाइ ॾाढा प्रसिद्ध बि आहे ऐं हुते ब्रह्मा जी जो मंदरु आहे जिथे माण्हू वञनि था दर्शन लाइ ऐं ॾाढो प्रसिद्ध ऐं पौराणिक मंदरु आहे हिनजे अलावा पुष्कर में झिलू आहिनि घाट ठहियल आहिनि तरह तरह जा अलॻि अलॻि घाट बि ठहियल आहिनि पाणी पाणी आहे हुते हुते कुल मिलाए करे सुठो सुठो आनंद वारो जो इस्थल जो आहे तीर्थ स्थल आहे हू असांजो पुष्कर आहे हुतेजो अनुभव जो आहे उहो शांति वारो अनुभव आहे हुते जो बि माण्हू वञे थो त हुते शांति सां वेई करे आनंदु वठी सघे थो हिनजे अलावा पुष्कर जे आसिपासि हुते मार्केट वार्केट बि सुठो आहे हिनजे अलावा पुष्कर जे जो रस्तो पवंदो आहे हुनजे ॾाढी हरियाली आहे घाटियूं आहिनि हिनजे अलावा हू सनसेट पॉइंट बि हुते हिकु आहे जेके ॾिसी करे माण्हू सनसेट खे मतिलबु ॾिसी करे ॾाढो आनंदु वठी सघे थो हिनजे अलावा पूरो पुष्कर जो रस्तो आहे उहो ॾाढो कुल मिलाए करे हरियाली वारो रस्तो आहे हिनजे अलावा जो पुष्कर तीर्थ आहे हुते पाणी वाणी झरना वरना नदियूं ऐं घाट वाट त ठहियल न आहिनि तू सू ॾाढो सुठो माहोलु आहे हिनजे अलावा जो अजमेर जे निकट बियावर में हिकु मेनाल जॻह आहे मेनाल ॾाढी सुठी झरना ॾाढो सुठो झरना आहे जो मानसून जो बारिश जो सिजन हूंदो आहे त हुन में वहंदो आहे न त माण्हू ॾाढा वेंदा आहिनि हुते बि ऐं हिनजे अलावा हिकु बियावर में नीलकंठ महादेव आहे त हू बि ॾाढो सुठो आहे हुनजे हुते बि ॾाढी हरियाली ऐं झरनो आहे न हुतेजो एक्सपीरियंस बि ॾाढो ॾाढो सुठो ऐं शांति वारो वातावरणु आहे पिकनिक जे लाइ जो ॾाढा सुठा स्पॉट आहिनि जो जीअं पुष्कर जो असांजो मेनाल थी वियो ऐं जो जॻह मां तव्हांखे ॿुधाई न जीअं छा ती हा नीलकंठ महादेव ॾाढी सुठी जॻहियूं आहिनि त पिकनिक लाइ बि ऐं हीअं बि ॾाढी सुठी आहिनि ऐं हुते ज झरना नदिया झिले पर्वत सभु ॾिठण पिया अचनि त उहो ॾाढो सुठो माहोलु आहे